जीअं त असांजो जीवन में लॉकडाउन जो बि को समय आयो हुयो उहो समय बि अहिड़ो समय हुयो कि कुझु असांखे उहो ई करायो वियो कुझु सेखारे वियो हुयो असां ॾाढी तरह जूं उन सां शिक्षा वरिती ई असां सां लॉकडाउन जो समय में ॿाहिरि न वञी सघंदा हुयासीं हिक ॿिए जे घर बि न वञी सघूं असांजा वार सुखंदा विया कुझु ॿाहिरों खाइण लाइ कि अॼु असांजा ॿार ॾाढा शौकीनि बि हुया ॿाहिरों खाइण जो त उन समय में हेड़ो समय हुयो कि ॿाहर निकिरी न सघूं कुझु खाई पी न सघंदा असांजा ॿार सिकी पिया ॿाहिरों खाइण लाइ त मां उन खे वञी ईअं उन खे कयो कि असां सोचो कि असां उन पंहिंजे ॿारनि खे छो सिकाइयूं खाइण लाइ असां मोबाइल मां ॾिसी मां यूट्यूब मां सर्च करे ऐं तरह तरह जा आइटम कुझु छोलनि जी भाॼी थी केक थिया या कुझु बि आइटम थिया ॾिसी करे सर्च करे मां रोज़ु करे खाराईंदी हुईमांसि तंहिंमें असांजा ॿार बि ख़ुशि थिया ऐं असांजो फ्रेश खाइण जो बि कुझु अनुभव थियो कि ॿाहिरियूं ठहियूं शयूं साण वारे थींदियूं घर वारी शयूं सुठियूं थियूं ॿाहिरां खाधा ॾाढा नुक़सान वारा आहिनि अॼुकल्ह उहे वैसे बि न खाइणा खपनि मां उन समय में ॾाढो कोशिशि करे तरह तरह जूं शयूं जेको ईंदो सम्झि में कोशिशि कंदी हुअमि सर्च कंदी हुअमि जीअं कि हे खराइणा आहिनि हे खराइणा आहिनि पर उहो सुठो बि लॻंदो उहो फ्रेश हूंदो हुयो जेतिरो थी सघंदो हो मां कंदी हुअमि जीअं छोलनि जी भाॼी मां हिकु दफ़ो ठाहे मोबाइल मां सर्च करे ठाहे खाराईमानि पहिरों छोलनि खे बॉइल कजे

पिंक टाइप जो थी त उन में वरी पोइ टमाटो पीसे विझिजे मसाल्हो विझे ॿ मिंट रखिजेसि त वरी छोला विझी ऐं पोइ मां हुन खे भुञी भुञी ॾाढो तेल निकिरणु लॻे थोरो त समुझो कि भुञी वियो आहे उहा रेसिपी असां मोबाइल में ॾिठी हुई से थोरो उन खे भुञी भुञी पोइ ॿ दफ़ा पाणी थोरो सो विझी करे थोरो हल्को सो हिकु ॿ सीटी लॻाराइजे त उहा भाॼी छा त सवाद वारे थींदी आहे असां मोबाइल मां सर्च करे पोइ असांजे ॿारनि खे ॾाढी वणे बि पई कोशिशि करे ठाहीसीं अॼु असांजा ॿार उहे ई चवनि हल त असांखे ॿाहिरों खाइणो खाधो न खाइणो खपे ममी असां घर जो खाधो खाईंदासीं घर जो फ्रेश थींदो आहे ऐं नुक़सान बि न थींदो आहे ॿाहिरों खाधो खाइण सां कंहिंखे कंहिंखे ॿारनि खे सूट न कंदो आहे घर जो पेट गड़िबड़ि न कंदो आहे घर जो उहो भाई हेल्दी बि थींदो आहे सुठो थींदो आहे हीअं कि मां हिकु ॿियों मिठो आइटम ठाहिणु सिखियमि मिठी ब्रेड जैसे कि हीउ ब्रेड सवादु ईंदी आहे मिठी कोई कोई मिठो पसंदि बाद पसंदि कंदा आहिनि खाइण रोटी खां पोइ लॻंदो आहे कि मिठो खायूं तव्हां न मिठी ब्रेड मिठी ब्रेड ब्रेड हीअं ठाइबूं ब्रेड खे बसि स्लाइस करे ॿ पीस करे कटिया उन खे तेल में तरूं पोइ वरी उन खे तईअ में खीरु गरम करे कढ़ाईअ में तरे करे उहो तरे करे ऐं ब्रेड खे स्लाइस थियल करे छॾियो हिकु कढ़ाईअ में तेल गरम कजे उन में थोरो तेल गरम करे ऐं स्लाइस कटियल करे पोइ वरी ॿी कढ़ाईअ में खीरु गरम करे खीरु टहिकी टहिकी अधु थी वञे मां अञा घाटो थी वञे घटाए करे थोरो त थ उनखे वरी ब्रेड जे मथां विझी करे मथां ड्राए फ्रूट काजू बादाम पिस्ता ॿियों को बि विझी करे खाए छाहे त उन मिठी ब्रेड जो टेस्ट अलॻि ई ईंदो आहे पंहिंजा प्रकार असां तरह तरह जी शयूं उन समय में ठाहियूं ऐं अॼु बि ठाहींदा आहियूं अॼु बि असांजा ॿार ॿाहिरों न खाई चवंदा आहिनि कि घर जूं ठाहे कि असां हैल्दी रहूं कि असां नुक़सान न करे कि इहे न करे ई असां चवंदा आहियूं कि आ न लॉकडाउन जो समय बि हेड़ो हुयो कि असांखे कुझु सेखारे वियो कि असांजा अॼु ॿार उहा ई घर में चवंदा आहियूं कि घर जो घर जो खाधो खाईंदासीं ऐं लॉकडाउन जो समय असांखे हिनमहिल ताईं यादि रहंदो आहे